उत्तर प्रदेश सरकारि सभिनी नागरिकनि जे लाइ उन्हनि जी पहुच उन्हनि जी ॻाल्हि सरकारि ताईं कीअं पुॼे हिन लाइ हिकिड़ो नओं प्लान ठाहियो आहे कि हेठा खां पार्षद या बूथ लेवल जा माण्हू ॿिया बि हूंदा आहिनि जेके पंहिंजो केंप बूथ हलाए करे समस्याऊं खे लिखित में वठी करे हुनखे अॻिते पहुचाईंदा आहिनि कि कंहिंखे छा दिक़त आहे कंहिं खे छा परेशानी आहे उन्हनि जो निस्तारण कीअं थींदो उन्हनि खे न्याय कीअं मिलंदो इन्हनि सभिनी चीजनि लाइ भली तरीक़े सां कमु करे वेई आहे